कढ़ी चांवर दालि पकान पकवान भिंडी पटाटा भुॻल चावंर भिह पटाटा पटाटा टमाटा गोगरूं जी भाॼी गुलनि जी भाॼी स स्वाजरे जी जी भाॼी पूड़ी भाॼी लोलो कोकी साई भाॼी चांवर सेहल मानी तरमन भाॼी भिंडी दास पटाटा दास ताहिहरी